جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے اردو لینگویج بہت ہی اچھی لینگویج ہے بہت ہی پیاری لینگویج ہے سب لوگ اسے بولنا پسند کرتے ہیں اور سننا بھی بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ اس کا ایک ایک ورڈ بہت ہی مخاطب بہت ہی خوب رہتا ہے ایک ایک لینگویج سننے میں ایک الگ ہی مزہ آتا ہے لوگ اردو کو اس لیے پسند کرتے ہیں اردو ہر جگہ اردو ہی اردو رہتا ہے دنیا کے ہر کونے میں کوئی نہ کوئی لوگ کہیں نہ کہیں جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ اردو کو پسند کرتے ہی ہیں کچھ برسوں پہلے ہم لوگ کسی زمین کے کاغذات ڈاکیومینٹس یا کچھ بھی ہوتے وہ اردو میں ہی لکھا ہوا رہتا تھا مغل کے دور میں بھی اردو پورے بھارت میں اردو ہی کا اردو کا ہی سب کچھ لکھا ہوا رہتا تھا سب کچھ اردو میں ہی لکھا ہوا رہتا تھا لوگ اردو کو پہلے سے بھی پسند کرتے تھے اور اب بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو اردو بہت ہی اچھا لگتا ہے انڈیا میں بھی سب سے زیادہ اردو ہی بولا جاتا ہے سب لوگ اردو کو بولنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ہلکا لینگویج ہے اور اس اردو سب کے منہ سے نکل جاتا ہے آسانی سے اور پیارا بھی لگتا ہے سننے میں دوسرے کو اسی لیے سب لوگ اردو کو ہی بولنا پسند کرتے ہیں ہر جگہ زمین کے کاغذات میں بھی اردو کا ہی لکھا ہوا رہتا ہے یا کسی کے گھر کے ڈاکیومینٹس میں بھی پہلے اردو سے ہی سب کچھ لکھا ہوا رہتا تھا اردو بہت برسوں سے ہی چلتا آ رہا ہے سب کو پہلے سے ہی بہت پسند ہے اردو بولنا سب چاہتے ہیں کہ ہم اردو سیکھیں سب جتنے بھی لوگ ہیں سب اردو کو سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھ بھی جاتے ہیں اور اردو میں ہی سب بات کرتے ہیں کیونکہ اردو بہت ہی اچھی لینگویج ہے اور بہت ہی آسان آسان لینگویج ہے اسی لیے سبھوں کو اردو اچھا لگتا ہے بولنے میں بھی ایک الگ لچک رہتی ہے اور سننے والے کو بھی یہ بہت ہی خوب لگتا ہے جب وہ کسی کو بولتا ہے اردو لینگویز میں اردو لینگویز مغل کے ٹائم میں بھی چلتا آ رہا تھا ہر جگہ اردو میں ہی لکھا جاتا تھا اگر کسی کو خط بھیجنا رہتا تھا مغل کے ٹائم یا کسی راجہ کو سندیش پہنچانا رہتا تھا اس ٹائم میں بھی اردو کا ہی یوز ہوتا لینگویج رہتا تھا اگر کوئی نن کاسٹ کا بھی رہتا تھا وہ بھی اردو میں ہی لکھا جاتا تھا کیونکہ اردو سب کو پسند آتا تھا وہ اس کا کوئی کاسٹ سے مطلب نہیں رہتا تھا کیونکہ اردو بہت پیاری لینگویج ہے اسی لیے سب کو پسند آ جاتا تھا اور ابھی کے دور میں بھی بھارت میں سب سے بولنے والے جو لینگویز ہے وہ اردو ہی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو بھارت میں سب سے زیادہ جن سنکھیا جو ہے وہ نن مسلم کا ہے لیکن پھر بھی لوگ اردو کو ہی بولنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اردو سب کو اچھی لگتی ہے اور یہ سب کے منہ سے آرام سے اچھے سے شدھ بھاشا سے نکل جاتی ہے اور پیارا بھی لگتا ہے بولنے میں اور سب سے زیادہ تو جو انسان سنتا ہے اس کو اس کو بہت ہی زیادہ پیارا لگتا ہے اسی لیے لوگ سب سب لوگ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات بولیں لوگ ہم کو اچھے سے سنیں تو اسی لیے لوگ اردو کو ہی بولنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اردو سب کو اچھی لگتی ہے اردو کا ایک ایک لینگویج سب کو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے اس لیے ہم لوگ کو بھی اردو بولتے ہی ہیں اکثر اور اور جتنے بھی ہے جس کو اردو نہیں آتا ہے تو ہم لوگ کا فرض بنتا ہے اس کو اردو سکھائیں اور اس کو اچھے سے اردو بولنا سیکھیں